सर्वप्रथम हम अपन दादाजी के विषय मे कहै छी ओ संस्कृतक विद्वान् छलाह आ ओ ओहि समय मे से शास्त्री कयने रहथि सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय बनारस सॅं दादी हमर ओतए पढ़ल लिखल नहि छलीह हॅं गृहणी छलीह साधारण गृहणी छलीह लेकिन दसखत करऽ अबैत रहनि हमरा मोन परैया हम देखने छियनि हुनका हमर पिताजी बी ए छलाह आ एग्रीकल्चर औ विषय सॅं सेहो ओ पढ़ने छलाह माताजी हमर आठमा पास छलीह छथि अखन जिबैत छथि पिताजी आब नहि रहला स्वर्गीय भऽ गेलाह हुनकासब के से पढ़बा के लेल बड़ा संघर्ष करय परल रहनि बाबू हमर कहथि हमर पिताजी कहै छलाह जे हमरा सब के से प्राइमरी शिक्षा के लेल गाँव सॅं चारि किलोमीटर पूब अररिया संग्राम जाइ परै छलनि आ मैट्रिक तक पढ़वा के लेल से झंझारपुर आबऽ परै छलनि केजरीवाल हाइसकुल मे हमर दादाजी सबदिन बनारसे मे पढ़लखिन ओहि ठाम रहलाह ओहि ठाम पढला लेकिन ओ नौकरी नहि केलखिन ओ गाँव एला हुनका ज्योतिषके ज्ञान सेहो रहनि लेकिन ओ कर्मकाण्डी छलाह लेकिन व्यवसायी नहि छलाह ओहि के व्यवसाय के रूप मे नहि अपन रखने छलाह हमर पिताजी से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मे बिहार सरकार मे से नौकरी करै छलाह हमरा मोन अहि जे ओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर भऽ कऽ से रिटायर कएलनि आ माताजी गृहणी छलीह हमरा सब जे पढलहुॅं से परिवेश आ परिस्थिति बदलि गेलै गाँवे मे हाइ इसकुल छ्ल ओहि ठाम सॅं पास कएलहुॅं पटना सॅं पढ़लहुॅं

आब जे जे स्वरूप छै ताहिमे ई फेसिलिटीज गामे गामे छै हमरा गाँव मे तऽ महाविद्यालय प्रजंत अछि जाहिठाम विद्यार्थी के नूनो भात खा कऽ पढ़वा के स्रोत भेटि रहलैया तऽ परिस्थिति बदलि गेलै पहिले जे छलै पाहिले बरा संघर्ष करय परै छलै पढ़इयो के लेल लेकिन आब ओ सुविधा से एहन भऽ गेलैया से गाँवे तक मे बीए ग्रेजुएशन अहाँ कऽ सकैत छी से सुविधा आब प्राप्त भऽ गेलैया